ہر شخص اصول کا پابند نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اصول اور تعلیم الگ الگ چیز ہے تعلیم تو مدرسے یا اسکول میں سیکھ سکتا ہے اور ادر بھی سیکھ سکتا ہے لیکن اصول جو بڑے بزرگوں یا جو شخص اچھا ہو اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن تعلیم ہر آدمی سیکھ سکتے ہیں اصول نہیں سیکھ سکتے ہیں اصول بڑے بزرگوں سے آ آئے گا اصول کا جو پابند ہوگا وہ ہر جگہ کامیاب رہے گا یعنی وقت ضائع کرے گا وہ ناکام رہے گا دنیا و آخرت میں اور اصول کا پابند ہوگا وقت کا پابند ہوگا وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا ہر جگہ کامیاب ہوگا